हेलो सुनू ने हम सुष्मिता बाजै छी हम पिछला सप्ताह एकटा मेकअप प्रोडक्ट ऑडर केलै रहौँ जाहिमे हमरा सब समान तऽ बढ़िआँ भेटल लेकिन एकटा मशकराके ब्रश जे रहै मशकराके ब्रश जे रहै ओ सॉफ्ट सॉफ्ट भेटल आओर जेकि आँखिके लिए नीक नीक अइ आओर ओहिमे एक लिपस्टिक रहै ओकरो शेड बढ़िआँ भेटल लेकिन किछु किछु किछु आओर लिपस्टिकके शेड बढ़िआँ भेटल लेकिन किछु किछु जे आओर फाउंडेशन भी भेटल जे हमर गालके लिए बहुत अच्छा रहै आओरजे जे लगाकऽ हम बहुत खुश भेलहुँ आओर मुँह हमर चेहरा हमरा बहुत सुन्दर लागल रहै